हा हा

हा कॉन्ट्रैक्ट आयल आहे उनते कमु बि चालू थी वियो आहे हा हा लास्ट लास्ट वीक पिछिले हफ़्ते खां ह हले ई पियो सभु कमकारु ऑफ़िस में लेट बि थी वेंदो आहे कमु कंदे कंदे ऐं

हूं हूं टीम त पूरी आहे टीम पूरो कमु करे ई रहे पई उन सो हो प्रॉजेक्ट जे मथां पर थोरो विच विच में थोरो चांहिं जो या कुझु नास्तो मिली वञे त थोरो अञा कमु करण जी थी वञे वधी वञे पावर जेतिरो बि आहे हा ऐं जेका बि पीयून वगै़रह बि रखियल आहिनि जेका हू हू बि बार बार पाणी जीअं खतमु थी थो वञे ऐं बॉटलूं भरे रखेनि थो वधारे सही रहे त छा असांखे उथण जो बि जरूरत न पए पाणी पीअण लाइ या किथे त बॉटलूं पयूं हुजनि पासे में न मिले थो पर हिकु त हिकु हिकु टाइम अञा वधी वञे मतिलब के विच में टी ब्रेक अञा ब्रेक अचे प पंज ॾह मिन्ट जी त गॾु थी वञे हा जेको प्रॉजेक्ट मिलियो उनमें कुझु नयो या अहिड़ो कुझु या दिक़तु न अचे अहिड़ो कुझु

हूं हा ओके त ही नैटवर्क इशू वग़ैरह त कोन्ह हुओ न मतिलब हुनमें छा हो की पंहिंजी जेकी कार लॉंच वारी गेम लॉंच कई हुई हुनमें पाण खे नेटवर्क खपे सुठो ख़ासो छो की हुनजी एम वी बी वधारे हुई ऐं उन जेका एनीमेशन वग़ैरह सीन विधा हुआ त हुनजी वज़ह सां पांखे नेटवर्क सुठो खासो खपे त कहिड़ा कहिड़ा मोबाइल जा छा टीवी में हू नेटवर्क हलियो कोन्ह छो त हिनजे करे किथे किथे चोटी पियो त हुन शइ जो ध्यानु रखियो वेंदो हिन प्रॉजेक्ट में

हा त ही सभिनि शयुनि जो ध्यानु रखियो वेंदो जेका बि बसि बसि मतिलब जेका कॉमन मोबाइल्स आहिनि हुन प्रोसेस जे हिसाब सां ई गेम ठाहियूं असां हुनते ई कमु चालू करे था विझूं हिअंर खां ई त अॻियां वांदो न अचे किथे बि गेम चुपिके न

हा जी ठीकु आहे हो पाणी जो थोरो ॾिसिजो